म्हाका थंडेच्या दिसांनी भोंवपाक किंवा भोंवप आवाडटा म्हळ्यार हाचे फाटलें कारण एक आसा तें म्हणजे थंडेच्या दिसांनी आमकां चड गर्मी जायना आमी जर आमच्या भारत देशाचो जर विचार जर करीत जाल्यार ज्या जाग्यार आमी रावता गोवा आसत किंवा सावत इंडिया जी सगळी आसा थंय तुजो आमी जर विचार करीत जाल्या खूब कमी प्रमाणान आमकां थंडी ही अनुभोवपाक मेळटा कारण म्हाका दिसना गोव्यान केन्ना पंदरा सोळा डिग्रीच्या सकयल टँपरेचर वयता आसतलें अशें सो जेन्ना खंय भोंवपाक वयता तेन्ना ती थंडी अनुपतकी थंडेचो अनुभव घेवप हो म्हाका आवाडटा आनी दुसरी गजाल अशी आसा की थंडेच्या दिसांनी आमी जर आमची श्रृश्टी जर पळयत जाल्या श्रृश्टीन आमकां खूब तरेचे वेगळे वेगळे तरेचे रंग जे आसा कलर्ज जे आसता ते पळोवपाक मेळटा कारण पावस पडोन गेल्लो आसता आनी पावसाच्या उदकान उदकाक लागून जमनीन किंवां आमी आकाश जर पळयत किंवां आमचे दोंगर जर पळयत जाल्यार ह्या सगळ्या कडेनी आमकां वेगळे वेगळे तरेचीं झाडां वेगळे वेगळे पक्षी आनी खूब श्रृश्टी सौंदर्य जें म्हणटा तें आमकां पळोवपाक मेळटा आनी दुसरी गजाल अशी आसा ती म्हणजे थंडेच्या दिसांनी आमी जर पळयत जाल्यार आमकां आनीक एक फायदो आसा तो म्हणजे आमची पचनक्रिया जी आसता ती म्हाका दिसता बरी जाता कारण थंडेक लागोन कितें आमचें शरीर जें आसा किंवा शरिराचें आमचें मॅटाबॉलिजम जें कितें आसा तें मात्शें चड एक्टीव जाल्लें आसता कारण आमच्या शरिराक गरम दवरपा खातीर आमचें शरीर जें कितें आमी खातात किंवां जें कितें आमी पियेता तें बेगीन आमकां डायजॅस्ट जाता सो तेका लागोन खंय दुसऱ्या जागांचेर जरी आमी गेले जाल्यारय बी आमकां जेवणा खाणाचो तितलो त्रास जायना जितलो त्रास जर आमी गर्मे दिसांनी खंय वचत जाल्या जाता किंवां पावसा दिसांनी तर आमकां खबर आसता की थंडी ताप आनी कितें ह्यो गजाली आमकां जाता सो ह्या सगळ्या गजालींचो जर विचार जर करीत जाल्यार थंडे दिसांनी खंय वचप खंय दिसांनी ट्रॅवल करप ही गजाल म्हाका आवडटा